हां जी हां जी नमस्ते हां जी हां जी हां हां जी हां आर्डर दित्ते दा हा

एह् ना कल जां शामी अज्ज शामी जां कल धोड़ी मैं पक्का लेई आह्नी तु'दे कोला किन्नै पैकेट रेडी कीते दे तुसें हां जी हां जी कोई गल्ल नेईं ठीक ऐ पंजाह् गै रक्खेओ ते में अज्ज शामी नेईं ते कल सवेरा में जरूर लेई आह्गी तुं'दे कशा ठीक कोई कोई हां जी हां जी कल सवेरै किन्ने बजे खोलदे ओ तुस दकान ठीक ठीक ठीक ऐ ठीक ऐ मैम ठीक ऐ ठीक कोई गल्ल नेईं जरूर ठीक ऐ ठीक ओके